जोङो गामियारि ओनसोल नालाय दा आबादफोर मावनायावबो दैनि प्रब्लेम जायो अखाखो नेनानै गायनांगौ जायो आरो अखा गैयाब्लाबो जोङो दंग'फोर गैयाना फिसा फिसा फुख्रि जावनानै फुख्रिनिफ्राय मटरफोर लानानै दैखो सारनानै खोथियाफोर फोनाय जायो आरो माइफोरखो गायनाय जायो जाहा थारमाने जोंनि सुबिदाया बारा बांद्राय मोजां नङा जों बोथोरखो नायनानैसो आबादखो मावनांगो जायोनालाय जेन'बा जुब जुब अखा हायोब्लाबो इसे बारा जादोब्लाथाय जों गायनो हाला खोथियाफोरखो जालाङो दैफोरानो दंग'नि सुबिदा गैया इफोरो दासान्दि इयाव जोंनियाव ओमफ्राय आरो माइ हानाय बोथोरावबो माइ मोननाय बोथोरावबो जोङो फिसा फिसा न'सा लानानै गायजेननायनिफ्रायनो नेनांगौ जायो जोंना हाग्रा ओनसोलखाय इसे खाथि जायोनालाय जोङो मै अमानिफोरजों मैथ' फैया जोंनि इयाव अमाजो आरो मैदेरजोनो बिराद उफुद्रुख खालामनानै जोङो न'सा फिसा फिसा लुनानै इसे जानगार जानगाराव थानानै नेनानै जोङो हानानै मोननाय समावबो आथुर आथुर हानानै लाबोनांगौ जायो आरो न'निगोजाथ' हास्लाबनो हाया जेनेबा मिचिनफोर लाबबाय सोरबा हाजिरा खामलाफोर लानानै हानांगौ जायो इखोबो नेनांगौ जायो जोङो जोंनि सुबिदा इफोरो नांगौबायदि सुबिदा मोन्थ'वाखै सरखारनिफ्रायनो जेनेबा दैज्लां जोङो दैनि लामा दै फैनाय लामा नांगौमोन इबो जोंना जाथ'वाखै जोबोर खस्थ'यैनो जों सोलिथ'यो जेन'बा माइखो लाबबाय नाबाय अबावबा मथारफोर दोननांबाय दोननानै मिचिन इखो नेनांबाय मिचिना सफैब्लाथाय जों मारा होनानै बस्थाफोराव सोनाय न' फारसे लाबोनांगो जोङो इसे जानगारनालाय आबादथिलियाबो ओमफ्राय आरो लाबनायनि उनावबो जों बाराजफोराव लांनांगौब्लाबो जोंना सात किल'मिटाराव थांनांगौ नालाय थेलाफोरावनो ओमफ्राय बस्थाखो थिखांनानै लांनांगौ जायो आरो सोरबा भारा हरनोबाबो मनसेयावनो पन्सास थाखा साथि थाखा लायो बिनि थाखायनो बिराद खस्थ' जायो आरो जों दा गामिफोराव सोरबा फाइखारिफोर फैब्ला बिसोरनोनो हरनायबो जायो फाइखारियाबोथ' फैबाय थायानालाय बाजारखनफ्रोमबो जोङो सम सम बाजार सिमलासिम एबा बे सात किल'मिटार गोजानसिम लांनांगौ जायो आरो थेलायाव होनानै जोंनिया गामियाबो इसे गोथौ नालाय हाग्रा ओनसोल हाग्राद्रायबो नोङा हाग्रानि इसे सेर सेर इफोरबायदिनो सोलियो जोंनिया बेखिनियानो जोंनि माबाया आबादारिनि जेंनाफोरा माने दैनि बिराद प्रब्लेम जायो अखाखो नेनांगो माब्लाबा समाव आरो अखा गैयाब्लाथ' गैलानोसै फुख्रिनि दैयाबोथ' थाबाय थाया फिसा फिसा फुख्रि जावनानैसो जोङो दै सारनासो फैयो नालाय बिदि आरो दारा दुरा थाब्ला दारा दुरानिफ्राय स्रद लांजुबो जोंनि बे जाय ओनसोलनि माबाफोरखो दै आबाद मावनाय जेंनाफोरा बिखिनायानो